میری خواہش ہے کہ میں کپڑا اپنے ہاتھ سے بن کر اسے پہنوں اچھے سے دھاگوں کو بنوں یا پھر بنواکر اپنے ہاتھ سے پہے بن کر اپنے ہاتھوں سے سل کر سلواکر پہننا چاہتی